अपना सब जे छै से घरेमे खाना बनाकऽ सबकेँ खुआबै छियै हमरा बाल यऽ बच्चा यऽ तीनटा बच्चा यऽ ओकरा जे छै से इसकुल भेजनाइ ओकर टिफिन तैयार करनाए ओकरा नास्ता करबेनाइ ई सब हमर सबकेँ काज यऽ हमरा सबकेँ घरमे खाना बनाकऽ पतिके खुएनाइ सास छै ससुर छै ओकरा सबकेँ मेन्टेनेन्स करनाइ ओकर सबकेँ खुएनाइ पिएनाइ इएह सब हमरा सबकेँ भूमिका अइ आओर जे छै से बाल बच्चाकेँ पढ़ेनाइ लिखेनाइ ओकरा सबकेँ खाना बनाकऽ खुएनाइ टिफिन दए कऽ इसकुल भेजनाइ ओकरा सबकेँ तैयार करनाइ इएह सब काम हमर सबकेँ घरमे अइ आओर जे छै से इएह सब काममे हमसब अथी रहै छी घरमे जे छै से सब काम कए कऽ बाल बच्चाकेँ पढ़ेनाइ लिखेनाइ तकर बादसंँ ओकरा सबकेँ नीक संस्कार देनाइ इएह सब हमरा सबके घरमे जे छै से अथी यऽ आओर जे छै सास सासुर ओकर सबकेँ देख रेख घरमे पति छै ओकरा सबकेँ खाना पीना बनाकऽ टाइम पर देनाइ सासके अथी सेवा करनाइ ससुरके करनाइ तकर बाद सँ बाल बच्चाकेँ करनाइ तीनटा बच्चा यऽ एकटा बेटा आओर दूटा बेटी यऽओकर सबकेँ नास्ता खाना सब चीज तैयार करनाइ